हम जिस धर्म की का पालन करते हैं वह धर्म है हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म जो कई पीढ़ियों कई वर्षों से चलते आ रहा है यदि आप श्रीमद् भागवत रामायण सुंदरकांड लव कुश कांड शिव पुराण विष्णु पुराण विभिन्न प्रकार की चालीसाओं की पुस्तकें खोलते हैं उन्हें पढ़ते हैं तो आप आपको खुद ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी और इनसे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जैसे कि दशहरा वगैरह तो आप इनके बारे में इनकी जानकारियाँ निकाल सकते हैं इसकी संघर्ष की कहानी इतिहास काफ़ी सारा है संस्कृति को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के युद्ध यहाँ पर हुए कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ और भी ऐसे युद्ध हैं जो ये जोकि अविस्मरणीय थे सीख देने के लिए गए थे